की यौ हे एहिबेर केना हेतै यौ धानसभ एतेक छै केनाकी निकलतै कि फँसले रहि जेतै हम की बिसरब हमरा तऽ धान बुझियौ कपारपर अइ खाली हमरा लगैए खाली रखने छी आब कोइ लऽ आ फेर रबियो ने हेतै यौ से तऽ छैहे ओहीपर तऽ जीवने चलैए देखियौ से तऽ आब अथी भेल तऽ आमदनी भऽ जेतै तखन ने भेल आ सड़ि जायत तखन की भेल केना हेतै अरे भाई लगाड़ी लगा तऽ देबै से तऽ बहुत गोटा अबैत छै लगाड़ी लगा देबै से केनाकि रेटो ने खर्चा देखिते छियै कतेक की पड़ैत छै आब उपजबयमे पानि डीजल डीजलो महग छै खाद नहि नहि यौ हम अहाँके उएह ने हमर धान नहि भीजल एकदम सुखायल धान छी अ अथी नहि छी भदई नहि छी धान छी से तऽ बुझलियै आब अहाँ सभदिन अहीँ लैत छी हमर परिवारके धान ताहि दुआरे तऽ कहलहुँ हेँ लेकिन कनि अहाँ दाम दियौ आब साफे दाम नहि देबै तऽ केना हेतै हम आओर तब बचबै तखन तऽ छोड़ि दियौ एक गाड़ी दू गाड़ी माल छै तऽ दू आ सभटा दुनू निकहे धान छै एकटा एकटा छी अहाँके जसवा छी एकटा मन्सूरी छी आब एकर रेट एगारह सए रुपए हेतै कहू तऽ आँय कोनो नहि नहि देखियौ टैक्समे दैत छै अठारह सए रुपैए आँय नहि नहि आब नहि रहलैए ओ सभ झञ्झट अहाँ कनि रेट करू ढङ्गसँ हमरा तऽ ओ अथिये कनि ध्यान नहि देलियै ताहि दुआरे कनि रेट बढ़ाउ नहि नहि चौदहसँ कममे नहि हैत नीक धान अइ अहाँ देखियौ ने अहाँ एक बेर देखयले आउ ने अहाँके फायदाए फायदा अहाँ देखयले आउ ने अहाँ तऽ बहुत नीक आदमी अहाँसँ कतहु फायदा अरे चौदहके आयल रहै ओ पाहीवला एकगोटा कहय नहि नहि किछु नहि नहि किछु अरे कोनो नहि नहि चौदह सएमे नहि हमरे रहल चौदह सए नहि अहाँके बीचवला भाव कऽ के करू निकालू आब हमरो आब अगिला सीज नहि नहि बारह रहय दियौ बारह नहि नहि नहि एकदम ठीक नहि नहि नहि ठीक छै एकदम ठीक छै अहाँ बारह लियऽ हम घाटा फेर अहीँसँ ने बेचब यौ फेर रबियो फसल तऽ अहीँके देब फेर नहि नहि नहि भऽ जेतै ठीक आब अच्छा बा पौने बारह रहय दियौ एगारह सए पर एगारह सए पचहत्तरि अच्छा फाइनल भऽ गेल एगारह सए पचहत्तरि ठीक छै हँ हँ अबियौ अबियौ अबियौ आउ ठीक छै नमस्कार ठीक छै